मां बचपन खां टी वी में बाइक रेसिंग ॾिसंदो हुअमि उहो ॾिसी करे मां खे बिस मां बि मां खे बि इच्छा थींदी मां बि बाइक सिखां और मां बि बाइक हलाईंदो आहियां मां बि रेसिंग कंदो आहियां बट बाइक हलाइण सां गॾु इहो बि ॾिसिणो मज़ो इहो आहे कि भई असांजी सेफ़्टी रहे छो जो कि सेफ़्टी सेफ़्टी बहुत ई ज़रूरी आहे केवल बाइक हलाइण सां गॾु हिनजा पोइ जा बाइकिंग सां गॾ में हूंदी आहे जे का शहर जे प्रति जेतिरा कानून हूंदा आहिनि जेतिरी ज़िमेदारियूं हूंदियूं आहिनि जीअं हेलमेट लॻाइणो हूंदो आहे छा चइबो आहे स्पी स्पीड ते थोरो सो स्पीड खे ध्यान खे हलाइणो हूंदो आहे और छा चइबो आहे थोरो ध्यान सां हलाए मतलबु ॾिसी करे हलायो जीअं कंहिंजो नुक़सानु न थिए